हाँ सभी राजनीतिक और संगठन ऐसे हैं हर शहर में जो टूर्नामेंट की व्यवस्था करते हैं विशेष करके राजनीतिक दल तो चुनाव के सामने ही यह व्यवस्था करता है लेकिन कुछ सामाजिक संगठन ऐसे रहते हैं जो खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष या किसी जय किसी महापुरुष की जयंती पर या किसी राष्ट्रीय पर्व पर खेल खेलों का आयोजन करते हैं जिसके कारण खेल को बढ़ावा मिलता है और लोगों का खेल के प्रति जागरूकता बढ़ती है तो ऐसे संगठन हैं वर्तमान में जो खेल को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से धन की व्यवस्था कर खेल को बढ़ावा दे रहे हैं